جی ہاں بالکل ہمارا پیارا مذہب اسلام ایک دین دین فطرت ہے جو پوری انسانیت کی ہر شعبے میں مدد کرتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے اور کسی بھی میدان میں اور کسی بھی فیلڈ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے انسان کی زندگی کے ہر ایک پہلو میں اس کو سب کچھ اسلام نے سکھایا ہے اور اس کو بتایا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے اسی طرح سماج اور کمیونٹی کو بہتر بنانے اور اس کو سب سے پیارا سماج بنانے کے لیے اسلام نے کئی طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں اسلام کی تمام تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سماج میں اسلام نے کمیونٹی سروس کرنے اور اس سروس کو بہتر بنانے کی تعلیم دی ہے اسلام نے بتایا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے تمام معاشرہ کے لیے اور جو سماج کے ہر ایک فرد کے لیے بہتر ہو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے یعنی پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو یعنی جو کمیونٹی کی سروس بہت عمدہ طریقہ پر کرتا ہے وہ سماج کے لیے بہتر ہوگا ہی تو ایسے انسان کو اسلام نے بہت اچھا کہا ہے اور اسلام نے اس کو اچھائی کرنے اور لوگوں کیو کے لیے فائدہ کرنے کا کام بہت زیادہ تعلیم دی ہے یہاں پر وقت مختصر ہے ورنہ میں آپ کو اسلام کی مکمل تعلیم کے بارے میں بتاتا کہ کس طرح اسلام نے سماج اور معاشرہ یعنی کمیونٹی کی سروس کرنے اور اس کے لیے فائدہ مند کام کرنے کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دی ہے اسلام کی ان ہی تعلیمات انہیں تعلیمات پر بے اسلام دنیا میں پھیلا تھا اور لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب سے دور ہو کر اسلام کو قبول کیا تھا لیکن آج کل ہم اسلام کی اس بنیادی تعلیم سے دور ہیں تو ہم کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں